ہیلو و علیکم السلام جی اچھا اچھا ٹھیک ہے میں اسٹاف کو بھیج رہی ہوں اور بولیے آپ کو ہوٹل کے بارے کیا جاننا ہے جی ہے الگ الگ دام ہے ہر روم کا ہاں تین سو پانچ سو چھ سو ایسے ہی ہے روم نو سو بارہ سو جی آپ کو کس طرح کا روم چاہیے ٹھیک ہے نان اے سی سے بڑھیا اے سی والا روم لے لیجیے سارا فیسلٹی مل جائے گا ہاں صاف صفائی کا دھیان دیں کا دروازہ کھلا ہوا ہے آپ کا دروازہ کھل گیا ہے اسٹاف بھیجے ہیں ٹھیک ہے آپ آ کے دیکھ لیجیے پہلے آپ میرے ہوٹل تک آ کے پہنچے میں واٹس اپ کر دوں گی ایڈریس سب چیزوں سے دھیان دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ آئیے ملیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے